हाँ नवजात शिशु की देखभाल हम काफ़ी अच्छे तरीके से करते हैं क्योंकि नवजात शिशु में थोड़ी सी भी इधर उधर घुमा दिया तो उसकी चोट लग सकती है इसलिए हम उसे बड़े आराम से और प्यार से रखते हैं नवजात शिशु के पैर जीवन के तुरंत बाद कुछ दिन छै महीने तक बच्चे को पोषण के लिए माँ का दूध पिलाना आवश्यक होता है शिशु का दूध शिशु को दूध की फार्मूला तुलना स्तन के दूध की अधिक तेजी से पचाएगी इसलिए यदि आप स्तनपान कराते हैं तो आपको नवजात शिशु को प्रतिदिन आ आठ से बारह बार हर दो तीन घंटे में दूध पिलाने की आवश्यकता होती है जिससे शिशु को कमजोरी महसूस ना हो और वो हष्ट पुष्ट रहे